अच्छा हँ तऽ अहाँके बहुत बहुत स्वागत हय पहिले आ दोसर आ दोसर बात है की अहाँ यहाँ घुमैला अगर चाहै छी तऽ घुमैवला बहुत अच्छा जगह सब है जहाँके मालुमे होइत की विश्व प्रसिद्ध जे जानकी स्थान सीतामढ़ी मे है जी जी जी जानकी ईहाँ जानकी जी के जे जन्म है से एहि सीतामढ़ी के ही स्थल पर मने धरती पर भेल है हुनकर एक भव्य मन्दिर छै जा ओहि जगह के नाम ही जानकी स्थान देल गेलै हँ हँ तलाब ऊलाब भी छै जानकी जे मन्दिर छै ओहिके बगल मे तलाब छै ओहिकेबाद अहाँके बता दू जे पुरान मे एगो नदी छै लक्षमणा नदी के कालान्तर मे हमसब लखनदइ नदी कहै छियै ओ नदी भी नेपाल सँ एकर स्रोत है आयल छै तऽ ओ नदी शहर के मुख्य जे पानी के स्रोत है ऊहे नदी है पुनौरा धाम है वहाँपर भी अहाँ घूम सकै छी आ ओहिकेबाद अहाँके सीतामढ़ी शहर के जे कल्चर है ओकरा अहाँ देख सकै छी यहाँके रेलवे स्टेशन है ओकरा वहाँ वहाँ भी अहाँ घुमब तऽ अहाँके भव्य लागत एकाएक डिजाइन ही अलग छै पानी के कमी एहिलागी न रहै छै सीतामढ़ी जिला मे आ केतनो सूखा हो गेल कुछ हो गेल चुकी कारण एकर ई छै की ईहाँ जे जे नदी बागमती है चाहे लखनदइ नदी भेलै ईसब हिमालय से निकलय वला नदी सब है तऽ हमसब हँ तऽ जनबे करै छियै की जे हिमालय सँ जे नदी निकलै छै ओ बारहमासी नदी होइ छै ओहिमे पानी के कमी न होइ छै एक तऽ हिमालय पर ग्लेसियर छै ओहिसँ पानी आयल दोसर बरसात से भी एकरा पानी के पूर्ति हो जाइ छै त पानी के दिक्कत मतलब रेयर केस मे थोड़ा सा सरफेस जे वाटर होइ छै ओ तनिका निचे चल गेल गर्मी के महिना मे लेकिन ईहाँ पा हँ ग्राउंड वाटर लेवल जे है कनिका कनिका कम होइ छै लेकिन ईहाँ पानी के स्थिति एभरेज रहै छै ओहन कोनो दिक्कत नहि होइ छै आ ओहिसे ही अकाले पर जाइ पिए वला पानी के जे चापाकल वगैरह है ओहिसे हमसब यूज़ करै छियै ओकरा फ़िल्टर भी कइली फिल्टर करै के हमरसबके अपन परम्परागत तरीका अछि ओहि तरीका के ईस्तेमाल एहिसे तऽ अभी मॉडर्न युग मे आरो वगैरह भी चल गेलै जे फ़िल्टर करै छियै वाटर के हँ लेकिन हमसब परम्परागत तरीका घैला मे बालू ऊलू रख के कोयला वइला रख के आ हमसब पानी के छानि के पिलहुॅ हमरासबके कोइ दिक्कत नहि होइया हँ हँ बिल्कुल बिल्कुल यही बात के लेल हमरासबके पानी के कमी नहि छै एहिके लेल हमसब प्राउड फील करै छी पानी मे ही जीवन पानी से ही जीवन के मतलब अथि है सम्बन्ध है जी स्वागत अइ धन्यवाद